हा मूंसां बि हीअं थियो हो माने हिकु बार पार्टीसिपेट कयो हुयो डांस त हो थोरो मुंहिंजे लाइ डिफ़ीकल्ट थी वियो हुयो थोरो मूंखे कंफ़र्ट न लॻे पियो बट मूं खोड़ प्रैक्टिस कई हे न के मूं हार मानी बिल्कुलु बि न मुंहिंजा पेरेंट्स बि घर ते बि सभु मोटीवेट करनि पिया न तू करे सघंदी आहियां त मूं हेतिरी पे प्रैक्टिस कई कि मुखिते मूंखे स्टेज ते फ़र्स्ट इनाम मिलियो हुयो त ॾाढी ख़ुशी थी हुई मुंहिंजा पेरेंट्स बि ॾाढा ख़ुशि थिया हुया मम्मी बि उहो सभु जणा मूंखे वाधायूं ॾियनि पिया कि न तू करे सघंदी आहियां करे सघंदी आहियां त हिकु मोटीवेशन बि मिलो हुयो